चौंतरा माता दी जे क्हानी ऐ ओह् एह् ऐ कि उत्थें इक पंत था पैह्ले पैह्ले पंत रौंहदा हा ते ओह् ओह्दे घर चार पुत्र थे ते इक कुड़ी थी ते ओह् अपनी कुड़ी दित्ती किसी ते ओह्दे घर जियां जियां ओह् ओनू ओह्दे अपनी कुड़ी दिती ते उ'आं ओह्दे घर पुत्तर मुकदे गे ते उसी पता नी चलेआ कि केह् होऐआ तां फिर इक बं इक जनानी आई ओह्दे घर ते उसने दस्सेआ कि तेरे घर मातारानी दा मातारानी आई दी ही साक्षात माता रानी दा रूप था कुड़ी ते तू क्यों दित्ती तूं दित्ती तां ही तेरे पुत्तर मुक्कै दे ते उस जाइयै अपनी कुड़ी लेई आया ओह्दे घरै ई जियां ओह् कुड़ी लेइयै आया जब कुड़ी सत्त साल दी होई ते ओह् मुक्की ते सात साल जेल्लू मुक्की ते ओह्दे तेरां दिन बाद उसी इक सुक्कना सपना आया कि हां भई मैं मां मैं तेरे घर आई थी ते तूने मिगी दित्ता तूऐ मी बापस लेई आया एह् तां ही मैं चली ओह् गेई नेईं ते मैं रैह्ना हा तेरे घर ही ते फेर उनें बोलेआ कि मैं हून जित्थें मुक्की जित्थें मैं मुक्की ही ओह् प्हाड़ें बिच्च मुक्की थी जित्थें मैं मुक्की ते उत्थैं तू मिकी मेरा इक मंदिर बना उत्थें मंदिर बनाना ऐ ते ओह् उत्थैं मंदिर ओह्दे बाद उस पंत ने मंदिर बनाया ते उसके बाद ही वहां पे जो था कि वहां चौंतरां माता दी जो जातरां शुरू होइयां ते ओह् होआ ते ओह् शुरू होआ ते ओह्दे कन्नै एक्क एक्क होर मंदिर ऐ उत्थें ओह् शिवजी दा मंदिर बी आक्खी सकदे आं जां आप शम्भू दा मंदिर बी आक्खी सकदे उसी ते ओह् बी इस लेई बनाए दा जां कोई जो उत्थें मुक्केआ जां जो बी ऐ ते ओह्दी आत्मा गी शांंति मिली सकै